हैलो ओह् भ्राऽ का बड़ा बज्झाई ओड़ेआ तुसें केह् गल्ल अच्छा आं अच्छा नेईं नेईं तुसें मता लाये दा बाकी आह्ले घट्ट लैंदे तुस जादै लैंदे ओ आं पंजाह् घट्ट में सबेरै गेई उन्ने घट्ट लैआ तुसें बद्ध लेआ नेईं नेईं में सबेरै ते गेई आं आं फिर लोग पैदल चली पौन ना तां ई ऐ आं ओह् चुभदे ना रिस्क ऐ ओह् चुभदे आं उत्थें जदेने पर तुसें निं देना ऐ असें ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा